नमस्ते हाँ हम मछली बेचते थे रोहू है प्यासी है मांगूर है पहिना है जी जी एक है रोहू है जो है डेढ़ सौ रुपये किलो है और मांगुर जो है ढाई सौ रुपये किलो है और पहिना जो है वह इतने ही रेट में आती है मच्छली काम पर हो ही नहीं है हम पाते ही नहीं इतने में मंडी में महान है मच्छी जी जी आइए सोच समझ कर देंगे आइए जी जी

पाँच हज़ार हुआ उसमें भी कम करा लिए अब भी कम कराएँगी कैसे होगा चलिए ठीक है कब तक आ रहीं हैं ठीक है ठीक ठीक ठीक और कोई मच्छी चाहिए कि यही एक बस चलिए ठीक है क्यों लेंगे मेहमान आ रहें क्या आपके घर जी जी क्या प्रोग्राम है का कोई अच्छा ठीक है